हिंदी भाषा का इतिहास बहुत पुराना है समय के साथ बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है पहले लोग हिंदी बोलते भी नहीं थे आजकल हर जगह हिन्दी ही बोली जाती है स्कूल हो चाहे कॉलिज हो लोग हिंदी में ही बात करते हैं पर पहले इस भाषा का इतना विकास नहीं हुआ था पहले सिर्फ लोग हिंदी किताबों में ही पढ़ते थे आज कल बच्चे बोलने भी लग गए हैं बातें भी करते हैं कोई भी काम होता है तो सब लोग हिंदी का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चे भी जब अपने घर में बात करते हैं तो वो हिंदी में ही बात करते हैं अपने माता पिता को और कुछ अगर लैप लेटर ऑफिसेल लेटर होते हैं वो भी काफ़ी हिंदी में लिखे जाते हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है हमें अपनी मातृभाषा को भूलना नहीं चहिए इस को कायम रखना चिए इसलिए काफ़ी लोग हिंदी का प्रचलन बहुत ज़्यादा अब बढ़ गया है